बचपन में जब हम दौड़ते या खेलते थे तो हम अपने साथियों के साथ तरह तरह के चुटकुले बोला करते थे जो हम हम सभी साथी मिलकर हँसते थे हमें आनंद आता था कभी कभी अकबर बिरबल के भी चुटकुले हम बोला करते थे ताकि सभी उससे रुची रखते थे और हम लोग मज़ेदार बातें किया करते थे बचपन में हमेशा हम लोग एक दूसरे के साथ तरह तरह के चुटकुले या मुहावरे से मनोरंजन किया करते थे और दौड़ने सम्बन्धी बातें किया करते थे जिससे हम लोगों का मनोरंजन अच्छे से होता था और हम एक दूसरे को हँसते हँसाते रहते थे उसे हमें आनंद आता था कभी कभी हम लोग गोयु झके चुटकुले मुहावरे भी एक दूसरे से शेयर करते थे जोकि प्रसिद्ध चुटकुले गोविन्द झा के अच्छे लगते थे बचपन में हम लोग इसे हमेशा मनोरंजन किया करते थे अभी भी हम लोगों को बचपन की चुटकुले या मुहावरे याद आते हैं अभी भी इससे हम लोग सुनने में अच्छी रुचि रखते हैं यह हमारे बचपन की याद है जो हम लोग एक दूसरे के से अभी भी शेयर करते हैं और अभी भी चुटकुले बोला करते हैं यह हम लोगों के जीवन का बचपन का सुनहरा पल था और अच्छे से खेल खेलने दौड़ने का हमें लेते रहते थे

काफी दोड़ने में आनंद आता था और चुटकुला चुटकुले बोलने में हँसते रहते थे